جی السلام علیکم جی میری بات ویکسینیشن سینٹر میں سرفراز جی سے ہو رہی ہے جی جی جی سر سر یہ پوچھنا یہ تھا کہ میں ابھی ریسینٹلی میں کووڈ انفیکشن سے مطلب صحتیاب ہوا ہوں جی جی سر تو سر یہ پوچھنا تھا کہ میرے کو مطلب کھانے پینے میں جو پرہیزگاری کرنا ہے یا کیا چیز کھانا ہے کیا چیز نہیں کھانا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا سر جی جی سر جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہاں جس سینٹر پہ میں تھا وہاں تو کافی خیال رکھا گیا میرا ویکسینیشن سینٹر پہ جہاں پہ ہاں وہاں کے لوگوں نے بہت اچھا خیال رکھا کھانے وانے کا بھی پرہیزگاری تھا وہاں جی سر ہاں سر تو پوچھنا یہ تھا سر کہ کھانے میں جیسے کہ نان ویج کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں ہاں ہاں سر ہاں جیسے کہ مچھلی ہوا چکن انڈا

کھا سکتے ہیں نا سر ہاں ہاں کیا سر مطلب کہ کم ہی کھائیں گے جی سر اور سر یہ یہ پوچھنا ہے سر کہ میرے کو زیادہ مطلب اچار کھانے کی عادت ہے تو اچار کھا سکتے ہیں جی جی سر ہاں کھا سکتے ہیں نا مطلب تھوڑا ہی کھائیں گے ہیں نا ٹھیک ہے سر تو اور یہ پھل ول میں سر پوچھنا تھا وہی کہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈا پھل نہیں کھانے کا جو ٹھنڈے تاثیر کا پھل ہے وہ نہیں نہیں س ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر جیسا رہے گا آپ کے کانٹیکٹ میں میں رہوں گا ٹھیک ہے نا سر ٹھیک ہے السلام علیکم